हाँ नमस्ते भैया बताइए हाँ बताइए कौन सा मोबाइल लेना है हैं सैमसंग और कोई मोबाइल बताइए आप और कोनो मोबाइल लि हाँ अये ओप्पो है रेडमी है और लावा है ये सब ले लीजिए कितने उसका दाम बीस बीस पच्चीस हजार रुपये लगेगा

एक साल की

हाँ सब सही रहेगा

उसके साथ चार्जर भी रहेगा भी रहेगा

हाँ हाँ वही एल ई डी हाँ ठीक है हम ओरिजनल देंगे ठीक है हम ग्रान्टी के साथ दे देंगे

अगर और दूसरा कोई मोबाइल तो वो भी बताईए दस बजे से शाम पाँच बजे तक मेम और को भी और कोई मोबाइल लेना ओ भी बताइए हमारे पास दस हजार के बीस हजार पच्चीस हजार जितनी का आप लेंगे फाइव जी मिल जाएगा जिसमें रैम ज्यादा रहेगा डिस्प्ले अच्छी आएगी हाँ कब आएंगे ठीक आईएगा आईएगा तो फोन करे कर लेना ठी करेगी फोन कहेन महंगी पड़ेगी फोन

हाँ सामान अच्छा रहेगा हाँ ठीक है आईएगा फोन करिएगा ठीक है रखें नमस्ते